हम प्रायः वॉइस कॉल पसन्द करैत छी कियाक तऽ वीडियो कॉलपर जखन आबै छी तऽ ओहिमे बेसी समय बर्बाद भऽ जाइए हमसब समयकेँ बचाबयके लेल वॉइस कॉलकेँ पसन्द बेसी करैत छी एहिमे जतबे आवश्यकता अछि ओतबे बात करैत छी आओर विशेष बात नहि करैत छी आओर हम फोनपर विशेष समय नहि बर्बाद करै छी बहुत अधिकतऽ पाँच मिनट तऽ दस मिनट हमर प्रतिदिनके फोनपर समय नष्ट करैके समय अङ्कित अछि मतलब निश्चित अछि एहिसँ बेसी समय हम नहि बर्बाद करैत छी एहिसँ विशेष वॉइस कॉलकेँ सुविधाके लिए हम प्रायः बटनेवला मोबाइलो राखै छी हम कोनो ओ बड़का मोबाइल नहि राखै छी जाहिसँ कि हम वीडियो कॉल करी या नेटकेँ उपयोग करी जाहिसँ कि अधिक समय बर्बाद हुए मुख्य रुपसँ हम समयकेँ प्रधानमे बुझै छी